माछ तऽ मतलब अहिँ छी मछली वाली हँ मछली लै हमरा मछली लैके हय कोन कोन सब मछली बिके हय हुआँ हँ लैके हय हमरा कनि ढेरखुन बाला आ केना दाम कहैत छियै तऽ बोलबै तब ने ओ अहाँ अहाँ तऽ बड़ा महग कहैत छियै से कम नहि करबै की हँ कतेक हय अहाँकेँ पास मछली ओ आब कतेक बेचेके हय अहाँकेँ कतेक बेचेके हय अच्छा ठीक हय अहाँ कम करिऔ हम दाम लगबैत छी

अच्छा ठीक हय बढ़िआँ बढ़िआँ चुनके रखू हम आबैत छी लै लऽ अच्छा बला रखबै खराब आर होयत तऽ हम नहि लेब

ओ ओएह हम कहैत छी से गलल ओलल नहि रखबै पानि ओनीमे छाँटिके रखू हँ अच्छा ठीक हय हम आबैत छी जे हमरा पसंद होयत हम ओ लेब दाम अहाँ बढ़िआँ से खाली करिौ ओतेमे नहि ने बनत बड़ा महग कहैत छियै हूँ हँ दू तीन टोकना लैके हय हँ सहए कहलियै दू तीन टोकना लैके हय ओएह कहैत छी बढ़िआँ माछ रखू छाँटिके हम आबैत छी दू तीन आदमी से हमरा लैके हय तनी ढेरखुन हँ ओएह कहैत छी बढ़िआँ बढ़िआँ छाँटिके रखब हुँ आ रेट आर बता देबै रखू